تحریر کو دوبارہ نظر ثانی اور ترمیم کے وقت ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ صاف ستھری ہو بالکل واضح ہو اس کے اندر کوئی گنجھلک بات نہ ہوں اور اس کو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہو ہوتی ہے تو ہم اس کی تصحیح کرتے ہیں اور اسی طرح الفاظ کی تعیین کا خیال رکھتے ہیں کہ الفاظ بالکل سادہ ہو انسان کو بالکل سمجھنے میں آسانی ہو ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اور کہیں پر کوئی مشکل الفاظ ہوں تو اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح نظر ثانی میں ہم اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ماحول کے حساب سے بات کتنی زیادہ موافق ہے اور ماحول سے کتنی زیادہ متأثر ہے اور کتنی زیادہ موافق ہے اس کو ہم موازنہ کرتے ہیں اور پھر اس حساب سے ہم اس میں ترمیم اور ترمیم کرنے کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہم نظر ثانی کے دوران اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جو بات ایک لفظ میں کہی جا سکتی ہو اسے ایک لفظ ہی میں بیان کیا جائے یہ نہ ہو کہ صفحے زیادہ طویل کی جائے اور اسے اس بات کو طول دیا جائے تو ہم ان تمام چیزوں کا خیال کرنا کرتے ہیں اور اس لحاظ سے ہم نظر ثانی کرتے ہیں